ہیلو ہاں ہائے ہاؤ آر یو یس ایم گڈ گڈ گڈ ایکچولی مجھے کچھ آپ سے جانکاری حاصل کرنا تھا جی میں آپ سے میں اپنی آنے والی جو فلائٹ ہے اس کے لیے پی آرڈر من سروس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں جی ایکچولی مجھے یہ انشیور کرنا ہے کہ میرے پسند کے کھانا فلائٹ میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے ہاں ہاں ہاں تو کیا آپ مجھے بتائیں بتائیے کہ کیا پری آڈر میل کو آپشن اویلیبل ہے نہیں اگر اگر ہے آپ کے پاس میں اویلیبل ہے تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ کون کون سا میل آپشن میں ہے جیسے ویجیٹیرین ہو گیا نان ویجیٹیرین ڈائبٹک فرینڈلی یا کوئی اسپیشل اگر ہے آپ تو آپ پلیز بتا دیجیے مجھے اچھا نو نو نو نو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اور اگر میں یہ میل کیسے آڈر کر سکتی ہوں اچھا تو کیا مجھے ویب سائٹ پہ لاگ ان کرنا ہوگا اپنا آرڈر کے لیے نہیں اصل میں میں چاہ رہی تھی کہ میں کال پہ ہی بکنگ اگر ہو جاتی میری تو مجھے اچھا ہوتا میرے لیے ہاں نہیں ایک بار آپ پلیز ٹرائی کیجیے نا مجھے ویب سائٹس پر جا کر لاگ ان کرنے سے بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گا اگر آپ کال پر ہی میری بکنگ کو ایکسپٹ کر لیتی تو بہت زیادہ اچھا نہیں نہیں نہیں نہیں پلیز آپ ایک بار دیکھیے نا ہاں ہاں ہاں ہاں میری فلائٹ کا ڈیٹ آپ کا ہے بیس سات دو ہزار پچیس جی جی جی جی ہاں تو میں یہی چاہتی تھی کہ فلائٹ والے دن مجھے اپنی چوائس کا کھانا مل جائے اس لیے میں ایڈوانس ہاں ہاں اس لیے میں ایڈوانس میں بکنگ کرنا چاہ رہی تھی اور آرڈر کرنا چاہتی تھی جی جی تو ابھی ہو جائے گا نہیں نہیں مجھے ویب سائٹ پر بہت پریشانی ہوگا پلیز آپ ایک بار ٹرائی کیجیے نا میم پلیز آپ کے پاس میں جو بھی اویلیبل ہے نا آپ مجھے بتا دیجیے ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین کچھ بھی اگر ہے تو ہاں نہیں نہیں اٹس او کے آپ مجھے بتائی دیجیے پھر اسی حساب سے اپنا ایڈوانس آرڈر بک کر لوں گی ہاں جی او کے او کے تھینک یو آپ کی مدد کے لیے بہت بہت شلریہ جی بہت بہت شکریہ بائے بائے